जी मेरा एक व्यक्तिगत लक्ष्य और आकांक्षा है वह लायक लक्ष्य है कि मैं एक डॉक्टर बनूँ और मैं डॉक्टर बन कर मैं सब के लिए यह काम करूँ ताकि मैं सभी लोगों को फ्री में इलाज कर सकूँ और मैं उनकी सेवा कर सकूँ यह मेरा लक्ष्य है इसको प्राप्त करने के लिए मैं बहुत प्रेरित रहती हूँ और यह लक्ष्य मेरा पूरा भी होगा ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ